त्रिभुवन मार्केट हा हम को न किराने का सामान चाहिए था होलसेल का है ना ये अच्छा असांखे ॾह किलो खनि चांवर असांजो पहिरियों इहो त ॿुधायो तव्हां होम डिलिवरी फ्री अथव न तव्हांजी पंजे हज़ारे जो सामान वठंदासीं त अच्छा हीअं हुनखां माना ईअं टे साॾे टे हज़ार जो थींदो त माना कीअं घणा चार्जेस लॻंदा अच्छा अच्छा हीअं ठीकु आहे अच्छा अच्छा हीअं ठीकु आहे त असांखे माना कीअं सॼो असां ॾिठोसीं असां असांखे सामान सुठो लॻो चांवरुनि जी क्वालिटी वग़ैरह सभु सुठी आहे न हा असांखे माना कीअं एड्रेस माना तव्हांखे मां वॉट्सप करे थी छॾियांव पई ॾह किलो खनि असांखे ॾह किलो खनि असां खे हा हा ठीकु आहे मां ॿुधायांव थी पई अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ओके ऐं माना कैश पेमेंट ॾियणी पवंदी की न माना तव्हांखे ईअं गूगल पे वग़ैरह कुझु आहे

अच्छा ओके ओके ओके ठीकु आहे असांखे अच्छा हीअं माना चङियुनि शयुनि ते आहिनि ऑफर हीअं थियो न अच्छा त फुरती चांवर असांखे ॾह किलो खनि खपंदा हुआ ॾह किलो खनि खपनि अच्छा सठि वारा हुजनि हा माना इहे सुठा झूना आहिनि न सुठा आहिनि न हा ऐं ॿ खनि वॾा मैगीअ जा पैकिट हुजनि घणे वारी अच्छा सौ ॿारहं वारी पंजासी में अच्छा अच्छा उहे ॿ पैकिट उहे विझझां ऐं सोसाइटी चाहिंपत्ती हुजे पाव खनि ॿ किलो खंडु हुजे हा ऐं बिस्किट कहिड़े कहिड़े नमूने जा अथव तव्हां वटि अच्छा ओरिओ बिस्किटनि जूं छ्ह फारियूं विझी छॾजो ओरिओ बिस्किट जी जी अच्छा उहो हिकिड़ो हा उहो विझी छॾजो भले उहो

अच्छा सफोला जी पंज लिटर जी इहा केन विझी छॾजो हा पंज किलो खंडु हुजे

न ब्रेड वग़ैरह न खपे न बसि थी हा हा दालियूं दालियूं सभु जूं किलो किलो चणनि जी दालि तूअर जी दालि साई दालि हा इहे सभु किलो किलो ऐं ये सर्फ एक्सिल घणे अथव सर्फ एक्सिल अच्छा हीअं ठीकु आहे उहा किलो हुजे अच्छा अच्छा ठीकु आहे इहो बि सभु तव्हां विझी छॾजो ठीकु आहे ओके ओके ओके ठीकु आहे मां कैश पेमेंट थी करे छॾियांव पई जेको माण्हू खणी ईंदो न हुनखे मां कैश पेमेंट ओके ओके ठीकु आहे भैया चऊं जय झूलेलाल